हैलो हाँ भैया वेजिटेबल शॉप से बात कर रहे हैं जी भैया भैया मुझे कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी भैया मुझे ये ये गाजर और गाजर हाँ गाजर आलू टमाटर और फूलगोभी और मटर मटर हाँ भाई हाँ भैया मुझे इसका भाव बता दीजिएगा जी भैया जी

टमाटर अच्छा अच्छा भैया ताज़ा है ना सब्ज़ी सब मुझे ये सभी सब्ज़ियान एक एक किलो चाहिए

तो फिर आपके यहाँ कोई लड़का नहीं है भैया मैं उसे पैसे दे दूँगा हाँ ठीक है ठीक है दे देंगे और आपके पास और कोई सब्ज़ियाँ हैं आप मुझे बता दीजिए

भैया ऐसा करता हूँ अभी यही सब्ज़ी ले लेता हूँ भैया आपके पास धनिया भी होगा ना नहीं नहीं भैया आप ऐसा करिएगा जो सब्ज़ी ले रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा धनिया भेज दीजिएगा आप ने

अरे भैया थोड़ा सा डाल देते भैया ठीक है भैया दस रुपे के दे दीजिए आप

पेमेंट जो लिखा आ जाएगा मैं ले कर वो कैश पेमेंट कर दूँगा जी जी जी नहीं नहीं बस भैया पहले इतनी सब्ज़ी ले लेते हैं जी जी ठीक है जी जी मैं भेजता हूँ अभी मैं अभी भेजता हूँ एड्रैस भी फ़ोन नमर भी